दिक्खो जी जनाब अगर में तुसें ई नैगेटिव सनांऽ तां मेरा जेह्का ऐक्सपीरियंस में ऐक्सपीरियंस जेह्का तां अगर में नैगेटिव सनांऽ तां मेरा जेह्का जैदा प्राडक्ट ऐक्सपीरियंस ऐ जेह्का तां फोनै दे बारे च ऐ नैगेटिव जेह्ड़े फोनै च असें ई बड़े हारे फायदे बी मिली सकदे बड़ा हारा नुक्सान बी ऐ फोनै बिच ते अजकल दिक्खो जि'यां जे नौजोआन जिन्ने बी हैन तां ओह् जिन्ने बी नौजोआन हैन जिन्ने बी तां ओह् मतलब फोनै बिच गै मतलब अपना कम्म काज छुड़ियै पढ़ाई छुड़ियै फोनै च गै कोई इंस्टाग्रांम चलाऽ दा कोई फेसबुक चलाऽ दा कोई किश चलाऽ दा मतलब जैदातर ओह् नुक्सान मतलब जैदातर ओह् फायदे ते लै दे निं जैदातर ओह् नुक्सान गै ओह् नैगेटिव बारै यूज करदे न पाजिटिव फोन गी यूज निं करदे और मेरा जित्थै तक्कर ऐक्सपीरियंस ऐक्सपीरियंस ऐ जेह्के फोनै गी पाजिटिव यूज करना चाहिदा नैगेटिव यूज निं करना चाहिदा ते एह्दे कोला बद्ध में बोलना निं चाह्ंदा